हाँ सर गुला गुलाटी इलेक्ट्रॉनिक्स से बोल रहा हूँ जी सर अब मैं आपने कॉल किया हुआ है क्या किस चीज से हेल्प कर सकता हूँ आपकी

हाँ हाँ

ओके तो सर मैं जान सकता हूँ कि आपका इलेक्ट्रिक चूल्हा जो है कितने वॉट का कितने एम्पियर का है एक किलो वॉट का है ना मैं समझता हूँ सर कम से कम आपका चलिए एक किलो वॉट मतलब एक यूनिट तो आपको कम से कम सर आपका स्विच कितने एम्पियर का है सौ एम्पियर के लमसम तो सर स तब तो आपका स्विच तो सही है बट आप कूलर अर्थिंग दिया हुआ है आपके उसमें अगर अर्थिंग दिया है तो कोई बात नहीं आप अगर आपका ये जो इंडक्शन चूल्हा है इसमें कोई फा फॉल्ट है तो आपको वारंटी आपका कब लेकर गए थे सर आप डेट बता सकते हैं आप मुझे

आपने नाम और मोबाइल नंबर तो लिखवाया ही होगा यहाँ पर तो कोई बात नहीं आप शॉप पर आप इंडक्शन चूल्हा लेकर आइए आप का जो भी प्रॉब्लम होगा गारंटी में है तो उसको हम बदल के देंगे और अगर नहीं होगा तो उसको हम रिपेयर करके आपका वारंटी अगर वारंटी कार्ड होगा तो उसको रिपेयरिंग के लिए भेज देंगे और आपको कोई भी खेद है तो आप बताइए और कोई आपको प्रॉब्लम है आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बताइए कूलर में कोई प्रॉब्लम है तो बताइए

हाँ ओके ओके सर एक्चुली क्या है इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक्स इलेक्ट्रोनिक्स अ एक्चुअली हाँ अ ओ तो

ओके ओके आप जब भी आइए आप अपना वो अ बिल अपना बिल बिल बिल नहीं है तो भी आप चलेगा आप अपना नाम काउंटर पर बता दीजिएगा आपका बिल यहाँ से निकल जाएगा और जो भी आपको हमाए हमसे हेल्प चाहिए वो भी मिल जाएगी हाँ और सर अ और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं सर्विस भी हम ही करके देते हैं ओके ओके वेलकम सर